मुंहिंजे अनुसार टेक्नोलॉजीअ जे हीउ कॾों शोशल मीडिआ ऐं ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल डांस इंडस्ट्री खे केतरनि ई तरीक़े सां मुस्तसार कयो आहे इहो नओं ऐं वसो तौर ते मौक़ा पेश करे थी जेको अहसार पंहिंजे ई मदान ऐं बहितर बणाइण सिखण ऐं अंजाम ॾियण में मदद कनि था हिते कुझु अहम अहसार कंदड़ आहिनि जीअं त शोशल मीडिआ रन्स खे एक्रोस दुनिआ ऐं पूरी दुनिआ में पंहिंजेपन ऐं ज़ाहिर करण जो मौक़ो ॾिनो आहे इहे पंहिंजे डांस विडिओ ऐं परफॉर्मेंस महारान ऐं बी रहंस डांसुनि जा शेयर करनि सघनि था उन्हनि जी परफॉर्मेंस ऐं पैग़ामनि खे वसीत बणाए सघे थी ऐं ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल डांस ऐं तैलाम एहमदथ ऐं गहराई जे अकांत में वधारो कयो आहे इहो उन्हनि खे नओं डांस फोम ऐं टेक्नोलॉजी सेखारण ऐं उन्हनि जी रांदि वारनि महारात खे बहितर बणाइण जो मौक़ो ॾिनियो आहे ऐं शोशल मीडिआ रंस ऐं विच में ॻाल्हाइण जे वधाईंदो आहे इहो पंहिंजे तज़ुर्बो ख़्याल ऐं जिद्दत खे शेअर कर सघनि था उन्हनि जी ॻाल्हियुनि खे मालामाल करनि सघनि था ऐं इहा टेक्नोलॉजी रंस खे गड़ियल तौर ते तवाउनि ऐं तवाउनि करण जी तरक़ीब पिणु ॾियनि थी इहे पंहिंजे तंज़ीम कम लाइ ग्रुप ठाहे सघनि था जेके उन्हनि जे करकतारी ऐं तैसाइल मज़बूत कनि था ऐं जीअं मुसाकी सफ़ाकत ऐं ना शोशल मीडिआ ऐं ऑनलाइन वीडिओ ते आटमगन ज़रिए नज़र शइ शै शेअर करे सघनि था जेके रसकाइन लाइ नओं नओं दरवाज़ो खोलंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे महिराज सां गुनगुना कंटेंट थियनि था इन करे शोशल मीडिआ ऐं ऑनलाइन डांस ट्युटोरियल जेकॾहिं टेक्नोलॉजी डांस इंडस्ट्रीअ खे वॾी तरफ़ां मुस्ततार कयो आहे इहो नओं ऐं वर्सीअ तौर ते मौक़ो फरमाहम करे थी जेको रसकाइण करण लाइ बहितरीन महातरुंन ऐं सिखाइणु उन्हनि जे फ़न खे ज़हर करनि थी ऐं उन्हनि खे ॾाढो ॾाढो बणाए थी